ट्राइबेल माहारियै आङो बाथौखौ बाथौखौ जोबोर मोजां मोनो बेनि अनगायैबो लोखि मन्दिर दुर्गा मन्दिर दुर्गा मन्दिर गनेस बेफोरबायदियाव बेफोरबायदियाव आङो खुलुमहैयो एबा सिबि हैयो बेफोरनि हुदा आंहा दङ